ककराझार जिल्लायावथ' गोबां रोखोमनि एकटिविटिसफोर दं जेरै पार्क दं फावथिना दिन्थिग्रा जेरै सिनेमा हल हारिमुवारि हाबाफारिफोर बेफोर गासिबो दङ दंनाया ककराझार जिल्लायाव बेफोराव थांनो हायो रंजानो हायो दसे सम खिनिखौ दुखु खस्थ'फोरखौ बावगारहोनो थाखाय बेफोरबायदि पार्काव दसेखिनि रंजाहैनो हायो बोराय जा सेंग्रा जा सिख्ला जा बुरै बोराय देरफुनाय सेंग्रा सिख्ला गासिबो थांनो हायो आरो गावनि दुखु दाहाखौ दसे समनि थाखाय रिफ्रेश खालाम हैनो एबा गावनि दुखु दाहाखौ बावगारनो थाखाय दसेखिनि थाखाय थांनो हायो आरो बेफोरबायदियाव बिदिनो पिकनिकफोर बायदि जानो हायो थांनो हायो जोंनि जायगायाव ककराझार जिल्लायाव बिराद रोखोमनि पिकनिक स्पटफोरबो दङ सरलपारा भुटान बरडार विउ पइन्ट दङ कालामाति पिकनिक स्पट दं हाग्रामा ब्रिज पिकनिक स्पट दं बेफोरावबो थांनो हायो बेफोरनिबो हाजो हाला हामा नायनो हायो माबायदि मासिबां मोजां बिसोरनि दै बोहैबोनाय एसिबां गुसु दैफोर आयु जि मोजांखा जोंनि ककराझार जिल्लानि गासिबो माबाया समायनाजोंनो बुंफबनाय जायगाफोरा हाग्रामा दालाङाव थां बेयावबो बिफां लाइफां ग्रौ ग्रौ आंबो थांखांबाय आं सरलपारायावबो थांखांबाय कालामातिआव थ' थांनाय जाफेराखै जानाया नाथाय सानसे थांनो नाजागोन आरो हाग्रामा ब्रिज दं बेयाव थांखांबाय जोबोद मोजां नोंसोरबो माब्लाबा फैनो नाजा जोबोद मोजां बेफोरबायदि जायगायाव रांफोरखौ थ' अक्केशननि सायाव लायो एखम्बा बेरायफुनाय टाइम थायो ना एखम्बा बेरायफुनाय टाइम थायो बेफोरबायदियाव बेरायफुनाय टाइम बेफोरबायदियावसो फैसाफोरखौ बांसिन लानाय जायो लानाया एखम्बा बेफोरबायदियानो दङ आरो जोंनि जायगा एरियायाव जोबोद मोजां आंबो थांखांबाय जोबोद मोजां जायगाया नोंसोरखौबो बोसोन होयो कि नोंसोरबो थांनो हागोन बेफोरबायदि जायगायाव